میرے علاقے میں نقل و حمل کے ان نظام میں بہتری لانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے عوامی ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک مزید وسیع اور مؤثر ہونا چاہیے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بس بسیں یا ٹرینیں کم جاتی ہیں اگر زیادہ فریکوینسی کے ساتھ ساتھ صاف ستھری وقت پر آنے والی بسیں دستیاب ہوں تو زیادہ لوگ ذاتی گاڑیوں کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں گے کئی راستے ایسے ہیں جہاں بسوں اور میٹرو ٹرینوں میں ہر وقت بھیڑ رہتی ہے جیسے کہ دفتر کے اوقات میں شہر کے مرکز کی طرف جانے والے راستے یا یونیورسٹی کے آس پاس کے علاقے دہلی یا ممبئی جیسے شہروں میں صبح آٹھ سے دس بجے اور شام پانچ سے آٹھ بجے کا وقت خاص طور پر شدید رش کا ہوتا ہے سفر کے دوران کئی دشواریاں بھی سامنے آتی ہیں اوور کراؤڈنگ بیٹھنے کی جگہ نہ ملنا یا کھڑے ہونے کی جگہ بھی تنگ ہونا ٹائم ٹیبل کی پابندی نہ ہونا بعض اوقات گاڑیاں وقت پر نہیں آتیں جس سے روزانہ کے شیڈیول میں رکاوٹ آتی ہے ٹکٹ نظام میں خرابیاں خاص طور پر بسوں میں صحیح تبدیلی نہ ملنا یا میٹرو کارڈ کا ریچارج نہ ہونا حفاظی حفاظتی مسائل رش کے وقت جیب کترے فعال ہوتے ہیں اور خواتین کے لیے اوقات خاصے مشکل ہوتے ہیں موسمی اثرارات اثرات بارش کے دنوں میں سڑکیں بھر جاتی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے